हैलो हँ हैलो हँ बा हँ बाजू हैलो हँ अहाँके की चाही रूम चाही हँ हँ हँ सभकिछुके व्यवस्था छै हँ हमरा पास छै होटल होटल बढ़िआँ छै मतलब नहि सभरङ्गके होटल छै मतलब सभतरह के रूम छै तऽ अब अहाँकेँ जे नीक लागत अहाँकेँ हम बता देब ओकर रेंट बता देब तऽ मतलब ओ अहाँके डिसिजन यए जे अहाँ कोनमे रहबै आ कोनमे नहि रहबै हम बता दैत छी हमरा होटलमे सभकिछु के सुविधा छै सभकिछु के व्यवस्था छै रहैके लिए डबल बेड सभरूममे छै लागल मतलब जे आओर कनिटा कोनोमे एहन छै जे जाहिमे चार्ज बेसी छै ओहिमे ए सी लागल छै जाहिमे चार्ज नहि छै ओहिमे ए सी नहि लागल छै इएहसभ व्यवस्था छै अहाँकेँ जे पसन्द यए अहाँ रूम लए सकैत छी एकटा एक हजारवला रूम छै एकटा दू हजारवला छै एहने टाइपके रूम छै अहाँके जे नीक लगैए अहाँ ओ रूम लए सकैत छी हँ ओहिमे नहि ए सी लागल यए ओहिमे नॉर्मल यए हँ तऽ अहाँ कहबै तऽ ओ डिस्काउंट कए देबै बीस पर्सेंट डिस्काउंट भए जायत हँ सभकिछुके व्यवस्था छै पंखा लाइट टी भी तीवी सभ लागल छै नल टंकीसभ लागल छै अहाँ अपन कोनो एहन टाइपके सभकिछुके सुविधा छै हँ सभकिछुके व्यवस्था छै मतलब खाना पीना सभतरहके हँ खाना पीना सारा किछुके व्यवस्था छै

सभके रेट बराबर छै अहाँके कहलहुँ ने ए सी वला रूमके कनिटा सस्ता छै आ जाहिमे ए सी लागल छै पूरा रूम छै ओकर दू हजार दाम छै आ जे मतलब ए सी जाहिमे नहि छै ओ मतलब एके हजार दाम छै अहाँके ई पूछैत छी हम जे अहाँ जे पाँच आदमी एबै तऽ पाँचो आदमी एके रूममे रहबै कि अलग अलग रूममे रहबै नहि डबल बेडके हँ डबल बेडके छै एगो सीट लागल छै डबल बेड लागल छै रूममे नहि तऽ ओहो रूममे एकेटा बेड छै सभ रूममे सिंगल सिंगल बेड छै मगर डबल अच्छा ठीक छै जे अहाँ कहलहुँ अहाँ आबू अहाँ देख लेब अहाँके जे ठीक लागत अहाँ ओ रूम लए लेब ठीक ने ठीक छै राखै छी